अज्ज में सनान लग्गे जेह्ड़े साढ़े इद्धर खेतीबाड़ी करने दे तरीके न जेह्ड़े कि जियां असें कनक राह्नी ऐ ओह्दे तो पैह्लें सानूं जेह्ड़े पैह्ले बजुर्ग हे ओह् करदे हे कि बैल होंदे जेह्ड़े उं'दे कन्नै ओह् करदे हे बांह्दे हे खेत्तर ते हून जेह्ड़े ट्रैक्टर आई गेदे न उं'दे च तेल तूल पाओ ते करो ओह्दे बाद बीऽ सुट्टो बीऽ दे बाद फ्ही थोह्ड़ी बरखा चाहिदी होंदी पंदरें खिच्ची आइयै पंदरां लास्ट पंदरां तो बीह् दिन बाद थोह्ड़े थोह्ड़े कनक बाह्र निकलन लग्गी पौंदी ऐ जेल्लै कनक आंदी ऐ फिर थोह्ड़ी धुप्प दी जरूरत होंदी उसी धुप्प धाप्प पौंदी ते धुप्प दे बाद फिर थोह्ड़ी थोह्ड़ी मतलब बड्डी होन लगी पौंदी ओह् जियां बड्डी कोई दो दो म्हीने खिच्ची दो म्हीने दा डिस्टेंस होऐ ते दो म्हीने दा गैप आइयै ते उसी बड्डियै फिर करी लैंदे लोक जेल्लै कनक निकली जंदे बाह्र कुछ लोक ते होंदे जेह्ड़े अपने घर रक्खी ओड़दे जेह्ड़े किसान होंदे ओह् बाह्र ई ऐ कुछ थोह्ड़ा जेह्ड़ा आपूं बी फायदेमंद होऐ ते जेह्ड़ा अग्गें लैने आह्ला बंदा उसी फायदे च रवै जेह्ड़ा उस जेह्ड़े दाम उप्पर ओह् बेची ओड़दे कनक ते फिर जेह्ड़ा थोह्ड़ी बौह्ती बचत दी होंदी ओह् फिर जेह्ड़ा बंदे खरीददे कुछ ऐसे होंदे जेह्ड़े इद्धर बिजनेस पाई लैंदे इद्धर कनक लेइयै उद्धर इन्ने बेचदे इद्धरा दी कनक लेइयै उद्धर इन्ने बेची ओड़दे ते ओह् फायदे च रौंह्दे न ते बस इ'यै जेह्ड़े साढ़े इद्धर खेतीबाड़ी तरीके दे कन्नै ते कुछ ते अपने घर ताईं करदे ते कुछ बिजनेस ताईं करदे ऐ